हम आजकल काफी प्रोडक्ट्स जो है वह ऑनलाइन मंगवाते हैं उसमें काफी नए नए यूनिक आइटम हमें मिल जाते हैं और मैं भी हमेशा मंगवाता रहता हूँ और मेरा एक्सपिरियंस मेरा अनुभव काफी अच्छा भी रहा लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पर एक प्रोडक्ट देखा जो की सोफा काम बेड ऑप्शन था उसमें और उसमें ऐसा बता रहे थे की यह प्रोडक्ट कुछ ही बचे हैं तो मैंने भी प्रोडक्ट मुझे चूँकी अच्छा लगा सामान अच्छा लगा मैंने उसको ऑनलाइन बुक कर दिया और पेमेन्ट भी उसका जो भुगतान था वह मैंने ऑनलाइन कर दिया जो की करीब चार हज़ार रुपये था लेकिन मैंने सोचा की जो सामान मैंने मंगवाया है वह अच्छा है काफी उपयोगी लग रहा था तो चार हज़ार कोई बात नहीं है लेकिन जब वह सामान मेरे पास लगभग आठ दिनों पश्चात आया तो बहुत छोटा सा एक पैकेट था जो कि वीडियोज में दिखाया था उसके मुकाबले काफी छोटा सा लग रहा था फ़िर भी मैंने सोचा फोल्डिंग है हो सकता है छोटा फोल्ड कर दिया हो या उसको बाद में जाकर और उतने ओ जोड़कर और प्रोडक्ट बनाना हो अभी उन्होंने वह करके खोलकर रखा और भी असेम्बेल करना हो यह सोचकर मैंने प्रोडक्ट ले लिया अब जैसे ही उसको खोला मैंने तो मुझे लगा की मैं ठगा गया हूँ क्योंकि वह बच्चों के खेलने के जो खिलौने होते हैं उसमें की टेबल थी चार हज़ार रुपये जो मैंने उसका भुगतान किया था उस मुकाबले वह बहुत ही बेकार प्रोडक्ट था मैं उस एप को पुनः सर्च किया फेसबुक पर लेकिन उसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे इतना दुख हुआ की मैं आज ठगा गया हूँ उसके बाद से मैने सभी को मेरे मित्रों को भी बोला की भी किसी एप से आपको कुछ मंगवाना हो तो जो नामचीन एप्स हैं उन्हीं से मंगवाएं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर यदी कोई इस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं उन्हें इग्नोर करना ही उचित होगा धन्यवाद